कि कहै रहियै

हूँ लेबै से

हँ

बढ़िऑं रूम बढ़िऑं सन हँ बढ़िऑं जगह रूमो छै

हूँ हूँ

निक छै मिल हँ सबकिछुके के व्यवस्था छै ठीक छै दीदी आयब तब साँझके साँझके जेबै देखैलए ने